میں نے نیٹفِلکس کا استعمال کیا ہے اُس کی سروس اور کوالٹی دونوں اچھی ہیں اور وہ روایتی کیبل سے بہت اچھا ہے اُس میں ہم کبھی بھی کسی بھی ٹائم شوز کوئی سا بھی دیکھ سکتے ہیں چاہے وہ ابھی چل رہا ہو یا وہ ختم ہو چکا ہو